हम लोग को जो हैं जब कोई छोटा मोटा बीमारी होता है तो घरेलू उपचार हम लोग करते हैं जैसे खांसी हो जाता है तो खांसी होता है तो हम लोग काढ़ा का यूज़ करते हैं उसके बाद तुलसी का पत्ता का भी यूज़ करते हैं उसको चबा कर खाते हैं शहद जो होता है उसको खाते हैं यही सब जो है खाते मरीच दे कर घी डाल कर काढ़ा का उपयोग करते उसमें हल्दी भी डालते हैं गर्म चीज का प्रयोग करते हैं सुबह शाम जो है गर्म पानी का यूज़ करते हैं गर्म पानी से गुलगुला करते हैं जैसे हम लोग को अगर शरीर में भी थकान होता है दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं हल्दी मला जैसे हल्दी पानी दूध जो है पीते हैं गर्म तो उससे भी थोड़ा थकान दूर होता है जैसे हम लोग को मतलब पैर और में चोट लग जाता है तो चोट जब लग जाता है तो घरेलू उपचार हम लोग क्या करते हैं हल्दी लगाते हैं हल्दी पूरा जो है महीन से घरेलू हल्दी को पीस देते हैं उसके बाद उसको आराम से लगवाते हैं पूरा मलब जैसे पैड़ में चोट लगा तो पेड़ में लगाते हैं या हाथ में चोट लगा कहीं भी चोट लग जाता है तो वहाँ पे पूरा पीस कर लगवाते हैं वो धीरे धीरे दर्द को चोसता है और हम लोग जो है दवाई का यूज़ पहले नहीं करते हैं पहले घरेलू उपचार करते हैं तो उसको जब लगाते हैं धीरे धीरे दर्द को धीरे धीरे दर्द को धीरे धीरे चूसते चूसते हम लोग का दर्द ख़त्म हो जाता है लेकिन आजकल क्या होता है कुछ आदमी जो है उपचार करते हैं नहीं करके डॉक्टर के पास चल जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है पैसा खर्च होता है पहले ज़माना में तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता था सब घरेलू उपचार ही किया करता था और और आज कल जो है उतना घरेलू उपचार नहीं करता है कुछ लोग अभी भी है कि घरेलू उपचार में विश्वास रखते हैं घरेलू उपचार करते हैं ज़्यादातर पुराने ज़माने के लोग बूढ़ा बुज़ुर्ग जो है घरेलू ही उपचार करते हैं लेकिन आज कल के युवा को उतना उपचार पर ध्यान नहीं देता है डायरेक्ट डॉक्टर के पास चल जाते हैं और जैसे कुछ महिलाएँ होते हैं गर्भवती रहते हैं उसके बाद उ अगर वो मतलब शिशु बच्चा शिशु होता है तो घरेलू उपचार ही किया जाता है पहले घरेलू उपचार हीं किया जाता है उसके बाद विशेष परिस्थिति पर जो है न डॉक्टर के पास जो है जाते हैं पहले सब आदमी ऐसे ही करते थे अभी भी कुछ आदमी ऐसे हैं घरेलू उपचार ही करते हैं घर में ही नॉर्मल इसू हो जाते हैं उसको सुबह शाम एकदम एनी टैम कहते हैं टहलने के लिए काम काज करने के लिए ताकि आराम से बच्चा हो जाए नहीं तो दिक्कत हो जाता है ऑपरेसन करके निकलवाना पड़ता है तो घरेलू उपचार बहुत ऐसा है कि घरेलू उपचार करने के बाद जो है न सुरक्षित रहते हैं जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं और आज कल बहुत आदमी ऐसा नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए